जय झूलेलाल घनश्याम रेस्टोरेंट में मां मुकेश भाईअ खे दाल चांवर काजू कड़ी ऐं पंज चपातीस जो ऑडर ॾिनो हुओ सो महिरबानी करे तव्हां ॿ चपातीस कैंसिल करे टे चपातियूं मोकिलिंदा जी